हलो ओला असांजे चइनि ॼणनि जो पिकनिक गिरनार पासे घुमणु वञण जो प्लान आहे त सुभाणे सुबुह जो छहें बजे असांजे घर वटां अहिड़ी टैक्सी कार मोकिलींदा जेका राति ताईं असांखे घुमाए करे स संतोष्कारक असांजे घर ते वापसि छॾे वञे सुबुह जो छहे बजे असांजे घर जो एड्रेस आहे सत नंबर ब्लॉक हरिओम नगर झांझरा रोड ते पेट्रोल पंप खां पोइ वारी गिलीअ में मां रहंदो आहियां झांझर रोड ते त महिरबानी करे तव्हां हुते सही समय वक़्तु पर सभु छहें बजे सुबुह जो टैक्सी मोकिलींदा